भोजन भारत में सबसे अच्छा और बेहतर है भोजन का प्रकार चावल दाल सब्जी रोटी मसाले में सबसे उच्च जैसे हो गया धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर जीरा मरीज का पाउडर और कम तेल में सरसों का तेल हो गया रिफाइन तेल हो गया मसालेदार कम मसाले यूज करने का होता है लोकप्रिय भोजन यहाँ का से अच्छा है जैसे गेंहूँ का रोटी चावल दाल हरी भरी सब्जी पालक गोभी मुनिगा गोभी की मुनिगा और लौकी लौकी कद्दू ये सब बहुत सुंदर हल्का भोजन और प्यारा है जैसे अरहर का दाल हुआ ये सब जो है सो सही मात्रा में उपलब्ध भी है भारत में और भोजन आनंददाई होता है यहाँ पे भोजन में सबसे लोकप्रिय है पापड़ भी है यहाँ का लोकप्रिय ये सब जो है सो लोकप्रिय भोजन है भोजन में बहुत ही अच्छा और कम मसाले में बनता है और सराहनीय रहता है खाने में भी अच्छा लगता है और स्वास्थ्य भी सही रहता है कम मसाले खाने से स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर रहता है हल्का खाना अच्छा रहता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है यहाँ का खाना हल्का खाना प्यारा खाना बहुत सुंदर है सब बहुत बढ़िया यहाँ का खाना है भारत में हमारे खाने में जितने आइटम हैं सब लोकप्रिय हैं और बहुत ही मजेदार हैं खाने में भी टेस्टी है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है बहुत लाभदायक है यहाँ का खाना